کچھ عام چیلنج یا مسائل آج کل شہجانپور میں زوروں پر ہیں جس کا شاہجہانپور ضلعے کے لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے آئے دن سڑکوں کو ڈولپمنٹ کے نام پر کھود دیا جاتا ہے جس سے مسافروں کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ماں باپ آج کل اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سائیکل کی جگہ اسکوٹی یا موٹر سائیکل کے استعمال کرنے پر کچھ وہی کہتے ہیں جس سے کہ ٹریفک بہت بڑھ گیا ہے اور ایسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں اور تیسری چیز شاہجہاں پور میں اب پیڑوں کی کٹائی بھی ہونے لگی ہے جس سے یہاں کی آب و ہوا پر بھی فرق پڑ رہا ہے ہم رہنماؤں سے ان مسائل کو صحیح کرنے کے لیے مدد ہی مانگتے ہیں